بائیک چلاتے وقت ہم کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بائک کو صحیح طریقے سے چلائیں ہم اس کو ادھر ادھر آڑی ٹیڑھی بائک نہ چلائیں جس کی وجہ سے ہمارا ایکسڈینٹ بھی ہوسکتا ہے اور لوگوں کو بھی دشواری پہ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی کا اور ایکسڈینٹ ہو بھی سکتا ہے جب ہم بائیک چلاتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہم جو بھی ٹریفک رولز ہیں اس کو مانیں جس کی وجہ سے ہماری حفاظت رہتی ہے اگر لال بتی ہونے پہ ہم کراس کرتے ہیں تو آنے والی گاڑی ہماری بائک کو ٹھوک کر نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں آرام سے چلانا چاہیے سفر کے دوران ہمیں اپنی گاڑی کے کاغذات اپنا ڈرائیونگ لائسنس گاڑی کا انشورنس گاڑی کا پالوشن ہمیں ضرور رکھنا چاہئے اگر ٹریفک پولیس ہم کو مل جاتے ہیں تو وہ ہم سے یہ دستاویز ضرور مانگتے ہیں اگر ہمارے پاس دستاویز نہیں ہوں گے تو ہم پر وہ چالان بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اور اگر یہ دستاویز ہم سے کھو گئے تو ہمیں بہت دشواری آئے گی